हाँ पहले तो नहीं पढ़ते थे मगर पढ़ने पर मजबूर हुए रामचरितमानस जैसे भागवत गीता का सार है उसी तरह और पढ़ने से बहुत सुख शांति मिलती है अनुभव होता है अपने और अच्छा लगता है इससे मन शांत होता है और कहीं भी भागवत होती है तो हम जाते हैं वहाँ अच्छा लगता है हमको और इतना अच्छा लगता है कि जब तक पूरा हो ना जाए तब तक हम घर आते नहीं हैं और सुनने से मन शांत होता है सुख शांति बनी रहती है परिवार में राम जी का जो चरितवाहन शक्ति का वर्णन है उसमें ओ सब सुन कर अच्छा लगता है हमको और कई बातें हैं उसमें जो जीवन में है और कई परेशानियाँ का भी हल उसमें है पढ़ने से मन को शांति मिलती है और अनुभव भी होता है क्योंकि हनुमान जी जैसे भक्त का भी हल है जैसे कि वो रोल किए हैं और उसी तरह भगवान करें सब जैसे कि सीता मैया उनका हनुमान जी किए हैं माँ से माँ मानते थे जैसे कि कई बात हैं उसमें जो मनुष्य को सिखाती हैं कि कैसे रहना चाहिए परिवार में कैसे बड़ों के साथ रहना चाहिए ये सब उससे सीखने को मिलते हैं और उसे पढ़ने से आपके जीवन में हर वक्त सुख शांति बनी रहेगी भक्ति भी बनी रहेगी कई बात हैं जो प्रभावित कर देती हैं मन को और क्यो कभी कभी मन में उलझन होता है तो उसको पढ़ने से मन शांत हो जाता है कई परेशानियाँ का हल भी उसमें है जो कि है रामचारितमानस में है तो उस अच्छा लगता है हमको इसलिए भक्ती भाव में ज़्यादा मन हमारा लगता है